अ औ औ हायो औ औ जोंनियाव बेबायदि माबाया दंखायो ना

औ औ जागोन दे ओरैनोथ' सारनिया बेसेबांसोनि न'आ

जागोन दे होनबा आङो नायग्रोनानै माने बेसेबां थाङो बेखौ खिन्थानोसै दा ओं ओमफ्राय कालार कम्बाइनफोरा माबायदि कालारखौ नांगौ बेफोरखौ खिन्थाखाबा इसे मोजां जागौमोन खोमा वाइटजों ओरैनोथ' पिंकफोराबो मिलायो ओं ओं ओरैनो थांनायाथ' जों दाबाबो फ्रि मानो होनबा जोंनियाव बहुत माबा थाखायोना खामानि मावग्रा दंखायो मात्र' औ औ जागोन दे नोंनि न'खौ नायग्रोना लानोसै नायग्रोना लानायनि उनाव माबा खालामनोसै माबायदि होयोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ जोङो माबा खालामना लानोसै आरो गाबोन औ आं थांनो हायाबाबो गुबुनखौ माबाना हरनोसै नामा जागोन जागोन होनबा वाइटआ कम्पालसरिखा ने कालारा औ मिलायनाय माबा खालामना होनांसिगोन आरो ना ओं गासैबोबा न'नि फार्निचार सब ना किचेन चिचेन गासैबोखौबो अ अ औ औ जागोन दे देह औ जागोन देह औ